हय हांवें एक फावटी दर्या कडेन गरोवपाक गेल्ले कडेन हांवें दर्यांतलो एक तिगूर धरिल्लो तो म्हज्या गऱ्येक लागिल्लो आनी व्हाळान जसो तिगूर आसता तसो आकारान तसोच पूण ताचेर मातसो मात्ये कलर मातये रंगाचो आशिल्लो आनी ताचेर एक धवे धवे धवे चिटयेशे आशिल्ले आनी तो अणभव म्हाका आजून याद आसा कारण पयलेच फावटी अशे तरेचें आगळें वेगळें नुस्तें म्हाका दर्ये कडेन हांवें दर्याचो तिगूर केन्ना पळोवंक नाशिल्लो पयलेच फावट अशें वेगळे तरेचें नुस्तें म्हाका लागलें